एकदां बड वॉचींग म्हणलें म्हणटगीर तो जागो थोड्या लोकांक खबर आसता की हां बाबा ह्या अमक्या जाग्याचेर एक दुर्मीळ असो पक्षी गावता म्हणजे दुर्मीळ असो पक्षी येता आनी तो इजिली कोणाक दिसना जाल्यार ते लोक त्या जाग्याची बरी तोखणाय घेता आनी त्या जाग्याक ते प्रोटेक्ट करून दवरता म्हणजे कशे एक एग्जांपल आसा की सावंतवाडी तालुक्यान म्हणजे महाराष्ट्राच्या सावंतवाडी ह्या तालुक्यान खूब लोक येता फक्त एक पक्षी पळोपाक आनी तो पक्षी त्या जाग्यार येता हे त्या वाठारांतल्या लोकांक खबर आसा म्हणटगीर ते लोक त्या पक्ष्याक थंयसर कांयच डिस्टरबंस करिना जेणे करून जेन्ना ट्युरिस्ट येता पळय एकदम पयसल्ले कॅमेरा लावन एका शॅडींतल्यान फक्त त्या पक्ष्याक पळयता आनी ते वयता पूण हे पक्षी दोकापाक जे लोक आसता त्या लोकांक त्या मनशा कडल्यान ताची फी म्हणून गावता ती भली कितली जावं पूण तेंच्या उदरनिर्वाहांचें एक सादन थंय तयार जाता आसपासचे जे लोक आसा ते लोक तेंकां जेवण करून दिता जेणे करून तेंचोय एक बारीकसो वेवसाय जाता आनी अशा तरेन बर्ड वॉचींग जें आसा पळय तें खूब इमपोटंट रोल हो थोड्यां लोकांच्या लायफान करता